असां जे उल्हासनगर में ॾाढी ग़रीबी हुजण जे करे हाणे ॾाढा ग़ुनाह थी रहिया आहिनि चोरियूं चकारियूं चैन छिके वञा वञनि था पिया ऐं वेचारा हो छा नौकरियूं ॿोकिरियूं मिलनि कोन थियूं ऐं ॾाढी महांगाई बि ॾाढी वधी वई आहे ग़रीबी बि ॾाढी आहे त इन जे करे ही सभु हे कम चालू करे छॾिया अथऊं लूट मार करणु